हमर सुखपुर बजारमऽ जे हाई इस्कूल पर फील्ड छै ओ फील्ड बड़का टाके छै हम सभगोटा मिलके भोरकऽ जाइत छियै दौड़यलऽ दौड़ैत छियै बढ़िआँसँ दौड़लाके बाद फिटनेस रहैत छै पूरा दौड़ैत छियै पूरा चारु बगल दौड़ैत छियै दौड़लाके बाद बढ़िआँसँ फिटनेस रहैत छै सुन्दर रहैत छै सभगोटा दौड़ैत छियै नीक लागैत छै दौड़यमे भोरे भोर आबैत छियै रोज आबैत छियै बढ़िआँसँ सभगोटे दौड़ैत छियै दौड़लाके बाद फेर जैत छियै दोसरो फील्डपर रोज जैत छियै सभ रंगके फील्डपर लेकिन सभसँ सुन्दर फील्ड हाई इस्कूलके छै बड़काओ छै आओर सभगोटे दौड़ो लैत छियै बढ़िआँसँ पूरा फैल फैल रहैत छै फील्ड हरा हरा दूबि रहैत छै जाहिपर दौड़यमऽ बढ़िआँ रहैत छै बिना जूत्तोके दौड़ सकैत छी खालिओ पयर दौड़ सकैत छी सभगोटे भोरे भोर आबय छै दौड़य छै बढ़िआँसँ स्वस्थ रहैत छै सुन्दर रहैत छै बढ़िआँ रहैत छै